हम सुनिल झा बोलैत छियै तऽ हम ओडिएन्सके रूपमे अपने से तहन एकटा सवाल करै लऽ चाहैत छियै कि जे अपन तहन जे बिहार छै मे जे फिल्म स्थितिके बढ़ावाके लेल तहन कोनटा कार्ज होयबक चाही जाहिमे मिथिला या बिहारकेँ लोक फिल्मिक लेल जादा जागरुक होयबक चाही या एहि छेत्रमे डेवलपमेन्टताकेँ तहत काम होयबाक चाही एहि पर तहन अपन विचार प्रस्तुत कयल जाओ

जी

जी जी जी जी तहन जे मुख्य कारण जे तहन छै मिथिलामे जे कोनटा आब एखने फिलिम जे बनबै जाहि से लोगमे जागरूकताकेँ साथ देखैमे भी जादा लोग तहन पसन्द करथिन आओर एकरा लेल तहन सरकार केँ की व्यव्स्थाक होयबाक चाही एहि पर तहन कहल जाओ तऽ ई तऽ तहन बात हो गेलै फिल्मके बढ़ावा कऽ लेल आओर देखबऽ कऽ लेल तहन जे कोनसा जे विशेष बिन्दु छै जाहि पर काम कयल जेतै जाहिमे युवा लोगकेँ भी मैथिली फिलिम बनाबे आओर मैथिलीके तहन समझैके तहन एहि पर रुझान जादा बढ़तै ओहि पर अपन सवाल व्यक्त कयल जाओ ठीक छै तहन राखू ठीक छै तहन राखू जय मिथिला धन्यवाद